اتر پردیش کا خبر رساں میڈیا تعلیم اور نگہداشت صحت سے متعلق مسائل کا احاطہ کرتا ہے اور ان مسائل کو عوام اور حکومت کے سامنے لانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ میڈیا ادارے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں موجود مسائل کو اجاگر کرتے ہیں اور عوام کو آگاہی فراہم کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے میڈیا ادارے اسکول اسکولوں اور کالجوں کی حالت اساتذہ کی کمی طلبہ کے داخلے کے مسائل اور تعلیمی معیار کی کمی جیسے موضوعات پر خبریں اور رپوٹس شائع کرتے ہیں یہ میڈیا ادارے ادارے عوامی اور سرکاری اسکولوں کے درمیان فرق نجی تعلیم اداروں کی فیس کے مسائل اور تعلیمی پالیسیوں کے نفاذ میں ہونے والی کمیوں پر بھی نظر رکھتے ہیں اس کے علاوہ میڈیا مختلف امتحانات جیسے بورڈ کے امتحانات اور داخلے امتحانات کے اور داخلے کے امتحانات کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے اور تعلیمی اصلاحات کی تجاویز بھی پیش کرتا ہے نگہداشت صحت کے شعبے میں میڈیا ادارے اسپتالوں کی حالت ڈاکٹروں کی کمی دواؤں کی دستیابی اور صحت کی سہولیات کی کمی جیسے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں میڈیا سے متعلق پالیسیوں اور اسکیموں کا جائزہ لیتا ہے اور ان کی افادیت پر بحث کرتا ہے خاص طور پر دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات کی کمی اور سرکاری اسپتالوں کی حالت جیسے مسائل کو بھی میڈیا کے ذریعے اجاگر کیا جاتا ہے میڈیا ادارے عوام کی آواز کو بلند کرتے ہیں اور حکومت کو ان مسائل کے لیے اقدامات کرنے پر مجبور کرتے ہیں یوں اتر پردیش کا خبر رساں میڈیا تعلیم اور نگہداشت صحت سے متعلق مسائل کو اجاگر کر کے سماج میں اہم تبدیلیاں لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے